हाँ मेरे घर के पास बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल माँ ज्वाला का मंदिर है जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर लोग दूर दूर से माँ ज्वाला का दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाओं की भी पूर्ति करवा लेते हैं क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है इसलिए ये बहुत मनमोहक भी है हम यहाँ हमेशा जाते आते रहते हैं क्योंकि यह हमारे घर से काफ़ी नज़दीक है ये इतने नज़दीक है कि हम वहाँ पैदल भी चलकर जा सकते हैं इसके लिए हमें किसी भी वाहन या साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसके अलावा मुझे कई रीति रिवाज अच्छे लगते हैं वहाँ पर शादियों का रीति रिवाज भी करवाया जाता है जो कि बहुत आनंदित दायक होता है